हाँ हाँ फिर आपके बच्चों के स्कुल के वो आपने कपड़ा दिया था उसी में सिलनी है क्या हाँ हाँ वो ब्लू कलर वाला उसकी उसकी मुझे फिटिंग वगैरह आप भेज दो कैसा सिलना है कैसी लड़की की सिलनी है या लड़के के सिलनी है कैसी यूनिफॉर्म सिलनी है

हाँ ठीक है ध्यान रखेंगे

हाँ रख देंगे जैसा आप बोलोगे वैसा काम किया जाएगा हाँ सब हो जाएगा सब हो जाएगा कितने बच्चों की सिलनी है वैसे यूनिफॉर्म अच्छा ठीक है दो तीन हजार बच्चों की सिलनी हैं देखिए टीचर जी इसमें टाइम लगेगा सिलने में हाँ स्कूल ओपन होने से पहले सिल जाएंगे आपके सारे ड्रेस रेडी हो जाएंगे ओके ओके सारा हो जाएगा सबका कलर एक ही रखना है ओके ओके ये सब हो जाएंगे आप ऐसा करना हर बच्चे के नाप लेके मुझे भेज देना आप है ना उनकी एकदम फिटिंग से भेज देना मुझे सारा डिटेल्स तो मैं मैं आपको हर बच्चे के ड्रेस सील के दे दूँगी आपको ओके हाँ बच्चों की टाई भी तो सिलना है बच्चों की टाई कैसे रखनी है सिंगल वाली रखनी है या डबल वाली रखनी है

अच्छा ऐसा कुछ सिलना है ना किसी भी एक कलर का रखना है या अलग अलग कलर की रखनी है टाई को अच्छा लाइनिंग वाली करनी हैं और हर बच्चे की माप से करनी होगी टाई तो अच्छा साइडर फोल्डिंग करनी है और वो पैन्ट कैसे रखने हैं नीचे से ढीले रखने हैं कि फिटिंग के सिलने है किस टाइप के पैन्ट सिलने है उनके बच्चों के लिए और लड़कीयों की स्कर्ट हाफ रखें या फुल रखूँ ओके ओके